गुजरात जा माण्हू आम तरह रचना कला कलात्मक में पंहिंजो अनुभव रखनि था ऐं कला खे निखारीनि था संगीत हुजे मिट्टीअ जो कम हुजे या फ़र्नीचर सूतारी वाटको कम हुजे उन में बि हू जुदा जुदा क़िस्मनि जा फ़र्नीचर ठाहीनि था संगीत में बि जुदा जुदा सुर तानूं छेड़े करे माण्हूअ में आनंद जी लहर पैदा करे सघनि था गुजरात जा कलाकार आर्टिस्ट ॾाढा मशहूर ऐं विंदराईंदणु आहिनि